ہمارے خیال میں ہندوستان کے مختلف حصّوں کے درمیان لوگ الگ الگ لینگویج یوز کرتے ہے الگ الگ زبانیں یوز کرتے ہیں جو لیکن اُردو زبان جو ہے یہ جو ہے یہ ہر جگہ مقبول ہے ہر کسی کو آتا ہے اگر جیسے کہ بنگال بنگال میں بھی لوگ بنگالی یوز کرتے ہیں لیکن اُن کو بھی اُردو سمجھ میں آ جاتی ہے کیونکہ آج کل فلمس ڈرامے وغیرہ ہے وہ جو ہے ہندی میں ہی ہو رہے ہے اور ہندی جو ہے وہ پورا اُردو سے ملتا جُلتا ہے ملتا ہے تو لوگوں کو اِس سے یہ ہوتا ہے کہ لوگ جو فون یوز کرتے ہے چاہے وہ بنگالی ہو چاہے وہ منی پوری ہو چاہے وہ آسامی کیوں نہ ہو سب کو یہ جو اُردو لینگویج ہے سمجھ میں آتا ہے یہ کسی کے لیے مشکل لینگویج نہیں ہے اور اِس اگر کسی کو تھوڑا بہت آتا نہیں ہے تو اگر چاہے تو ایک مہینے کے اندر یہ یہ جو زبان ہے وہ آرام سے سیکھ سکتے ہے اور یہ اُردو زبان جو ہے ہر جگہ مقبول ہے ہر جگہ کہیں پہ بھی لوگ کوئی یہ نہیں کہ ہاں اُس کو پتا نہیں ہے یہ بہت مقبول زبان ہے جہاں ہم جو ہر جگہ لوگ بول پاتے ہے سمجھ سکتے ہے اگر بول نہیں پاتے ہے تو لوگ سمجھ سکتے ہے کہ ہاں یہ کیا بول رہا ہے کہاں کہا کے ہے کہاں جا رہا ہے کیا کہنا چاہ رہا ہے یہ سب